नमस्कार जी मेरा नाम रंजन चौधरी ऐ अजकल्ल अस दिक्खने आं अजकल्ल दे टैम बिच्च कि अलग अलग प्रकार दी रुट्टी मिलदी ऐ चाहे ओह् फास्ट फूड हो गेआ चाहे ओह् नार्मल अपने फूड हो गेआ अस नियंत्रण निरंतर अपनी जिंदगी दे बिच्च लगातार अपनी जिंदगी बिच्च डेली अस रुट्टी खन्ने आं सानूं कुतै रुट्टी अच्छी बी लभदी ऐ कुतै रूटी सानूं बिना मन पसंद दे बी लभदी ऐ लेकिन हून सवाल साढ़े मन बिच्च एह् औंदा ऐ कि अस जेह्ड़ी रुट्टी खा ने आं ओह् रुट्टी किन्नी पौश्टिक ऐ ओह् क्या साढ़े शरीर गी तंदरुस्ती दे पाएगा अगर ते साढ़े शरीर गी तंदरुस्ती देई पांदी ऐ अस उस्सी अपने आप च गै फील करने होन्ने आं अस कि'यां फील करने आं सानूं कि'यां पता चलदा ऐ उदाहरण दे तौर पर अस फास्ट फूड खन्ने आं जि'यां कुल्चा हो गेआ जां समोसा हो गेआ जां फिर ओह् कोई बी पाश्चात्य संस्कृति कोई बी खाना हो गेआ ओह् साढ़े शरीर गी इक ताकत दिंदा ऐ अगर अस गल्ल करियै कि अगर अस इक घर दी रुट्टी खाइयै इक ग्राएं दी घर च अगर रुट्टी खाइयै ओह्दे बिच्च इक अलग गै सोआद औंदा ऐ ओह्दे च इक अलग गै सोआद औंदा ऐ इ'यां लगदा ऐ वाकई अज्ज शरीर गी ऐसी तंदरुस्ती मिली ऐ इक टैम बी रुट्टी खाचै ते सानूं कम से कम दो टैम रुट्टी खाने दी जरूरत निं पौंदी अगर अहें फास्ट फूड खन्ने होन्ने आं एह्दे बिच्च साढ़े शरीर गी इन्नी ताकत नेईं मिलदी चाह् के बी निं मिलदी एस गल्ल बास्तै अगर में अपनी गल्ल करां में अपनी गल्ल करां मेरी जेह्ड़ी पसंद दी रुट्टी ऐ ओह् सिर्फ मां दी पसंद दी रुट्टी ऐ क्यूंकि मां दे हत्थ दी जेह्ड़ी रुट्टी ऐ ओह् ना गै कोई फास्ट फूड ऐ होर ना गै कोई पाश्चात्य संस्कृति दे अंदर ऐ जेह्ड़ी मेरी मां दे हत्थ दा खाना ऐ ओह् खाना जेह्ड़ा एह् ऐ ओह् केवल केवल पौश्टिक ऐ ताकत ऐ साग सब्जी अपने चपाती एह् काफी जैदा पौश्टिक ऐ में अपनी पसंद दी रुट्टी गल्ल करां ते मिगी गोभी दी सब्जी अपना पालक दा साग शिमला मर्च दी सब्जी अपनी बंद गोभी होर अपनी रुट्टी जेह्ड़ी होंदी ऐ अपनी कनक दी रुट्टी ओह् काफी जैदा पसंद ऐ होर अगर में गल्ल करां मेरी माता हमेशा मिगी चौल जेह्ड़े न ओह् कदें खीर बना के दिंदी ऐ खीर मिगी ते काफी जैदा पसंद ऐ होर मेरी माता मेरा काफी जैदा ध्यान रखदी ऐ खास कर रुट्टी गी लै के तुस दिखदे होंदे ओ कि माता पिता होर सानूं इक गल्ल बोलदे न कि रुट्टी दा खान पान दा लिहाज ऐ लेकिन अगर तुस पढ़ाई बिच्च लापरवाही करदे ओ कोई लेहाज ओह्दा कोई लेहाज निं ऐ ओह्दे बिच्च तुसें गी स'जा बी मिली सकदी ऐ लेकिन अगर गल्ल आई जाए रुट्टी दी ते मां जेह्ड़ी ऐ पूरा ख्याल रखदी ऐ इस मां इस मां गी हमेशा याद रक्खना पूरी उमर जेह्ड़ी मां साढ़ी रुट्टी दा पूरा ध्यान दिंदी ऐ होर माता पिता सानूं हमेशा पौश्टिक आहार गै दिंदे न हमेशा पौश्टिक आहार दिंदे न माता पिता सानूं कदें बी फास्ट फूड आह्ली साइड नेईं केह् बोलदे न उस्सी अपने उद्धर आह्ली साइड सानूं जान गै निं दिंदे कि तूं रुट्टी पाश्चात्य संस्कृति दी खा जां तूं फास्ट फूड खा मेरी माता मिगी हमेशा आखदी काके जेह्ड़ी तूं बाह्र दी रुट्टी खन्ना होन्नां ना जां लोग खंदे न एह्दे बिच्च कोई ताकत निं ऐ कोई बी शक्ति निं ऐ कोई बी पौश्टिक हैन्नी ऐ तू काके घर दी रुट्टी खा जां फिर किसान दे घर जेकर रुट्टी खा ओह्दे च बड़ी जैदा ताकत ऐ मिगी उ'ऐ रुट्टी पसंद ऐ मिगी हमेशा सब्जी गै पसंद ऐ हमेशा सब्जियां होर रुट्टी दी गल्ल करियै मक्की दी रुट्टी होई गेई जौं दी रुट्टी होई गेई अपने चौल दी रुट्टी होई गेई एह् काफी जैदा पसंद ऐ होर में एह्दे बिच्च इंट्रस्टिड बी हैं होर साढ़े अपने जम्मू दी गल्ल करियै जम्मू दे बिच्च ते तुसें गी पता गै ऐ किसान जेह्ड़े न काफी जैदा खेती बाड़ी करदे न सब्जी लांदे न इद्धर हमेशा सब्जियां हरी बरी इ'यां उगदी रैंह्दियां न ओह् सानूं खानी चाहि दियां ऐ फास्ट फूड दे साइड बिल्कुल निं सानूं बधना चाहिदा बाकी में अपने दोस्तें गी बी इ'यै सलाह् देन चाह्ङ कि असें गी हमेशा रुट्टी जेह्ड़ी ऐ ओह् अपने मां दे हत्थै दी खाओ साग सब्जियें आह्ली सैड ध्यान देओ फास्ट फूड गी ते बिल्कुल बंद करो फास्ट फूड गी बिल्कुल अपनी जिंदगी तूं बाह्र करो क्यूंकि जेह्ड़ा फास्ट फूड ऐ एह् इक पोआइजन ऐ शरीर च ताकत दिंदा निं ऐ बल्कि जेह्ड़ी है ओह् बी ताकत खिचदा ऐ ते इ'न्नें गै शब्दें कन्नै में अपनी वाणी गी विराम दिन्नां बड़ा बड़ा धन्यवाद